حکومت تعلیم کی اس دور سے جو ہے کئی گورنمنٹ اسکولوں میں تعلیم ادارہ کھولے ہیں جن میں جو بچوں کو تعلیم یافتہ کیا جاتا ہے اور جو گورنمنٹ سے مانیتا ہوتی ہے گورنمنٹ اسکول وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر بچوں کو کتابیں کپڑے اور کاپیانز جو ہوتی ہیں وہ سب کی فیسیلیٹی پروائڈ کی جاتی ہے یہ فری میں دی جاتی ہے اور اس سے بہت آرام ملتا ہے اور جو فیس وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی معاف کی جاتی ہے ان کی فیس نہیں لی جاتی بچوں سے تو یہ بہت اچھا کانسیپٹ ہے اور تعلیم بھی الحمد للہ اچھی ہوتی ہے بچوں کی اور جو ہے بچہ جو اسکول جاتا ہے تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو اسے ظاہر سی بات ہے اس کو دین دنیا کی سمجھ آئے گی سمجھدار بنے گا وہ اور جو ہے اپنے کام کو کرنے والا بنے گا اور ڈپینڈنٹ رہے گا اپنے آپ کے اوپر رہے گا دوسرے پہ ڈپینڈ نہیں رہے گا